गुजरात जा प्रसिध्ध त्योहार ऐं मेला घणेई आहिनि गुजरात में लॻभॻि पंटीह सौ मेला मल्हाया वेंदा आहिनि ऐं सभेई ॾिण उत्साह सां मल्हाया वेंदा आहिनि नवरात्रि कच्छ जो रण शामणा जी जो मेलो ऐं वोथ जो मेलो सभिनी खां सुहिणो कच्छ जो रण कच्छ जो अछो रेगिस्तान जेको विश्व प्रसिध्ध आहे घणेई प्राचीन स्मारक इस्तूप मठ ऐं मंदर में मंदर बि गुजरात में ॾिसण जहिड़ा आहिनि गुजरात में हूअं त घणेई ॾिणु त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त उतरायण उतरायण में पतंग उत्सव अंतराष्ट्रीय पतंग उत्सव ॿियों मोढेरा जो मेलो जूनागढ़ में भवनाथ महादेव जो मेलो रण उत्सव चित्र विचित्र मेला कांवट मेलो माधव राए मेलो रथ यात्रा जगन्नाथ जी अहमदाबाद में निकिरंदी आहे कृष्न जन्माष्टमी जे का द्वारका में धाम धूम सां मल्हाई वेंदी आहे भद्रा पूर्णीमा जो मेलो जे को अंबाजी मंदर में लॻंदो आहे तणेतर जो मेलो जे को तणेतर ॻोठ में लॻंदो आहे रवेची जो मेलो जे को कच्छ में लॻंदो आहे नवरात्रि जे का सॼे गुजरात में धाम धूम सां मल्हाई वेंदी आहे शामणा जी जो मेलो जे को शामणा जी मंदर में लॻंदो आहे बीच फेस्टिवल तीथल बीच फेसटिवल अहिड़ा घणेई ॾिणु सांस्कृतिक त्योहार मेला मल्हाया वेंदा आहिनि अॼु मां तव्हांखे कच्छ जे रण उत्सव जे बारे ॿुधाईंदसि त जे को कच्छ जो रण उत्सव थींदो आहे हुन में तव्हां राउड हथे जी लैबन जनकार जो अनूभव कयो चमिकंदड़ सफ़ेद रेतीअ जे ख़ूबसूरतीअ खे ॾिसो ऐं गुजराति मर्दनि जूं शानदार मुछूं ऐं पॻिड़ियुनि सां गॾु ॾिसो ई ॾिणु जेको आहे उहा शरद जी मुंद में मल्हायो वेंदो आहे जंहिं टाईम ते कच्छ जो रण पंहिंजे चरम सीमा ते हूंदो आहे हिते अची तव्हां सांस्कृतिक प्रदर्शन जो आनंदु वठो गुजरात जी हस्तकला ऐं हथु कारीगरनि जा बहितरीन नमूना ॾिसो टैंट सिटी भाड़े ते वठी तव्हां हुन में रहो घणेई ॿिया बि ॾिसण लाइक़ु आस्थान आहिनि उहे बि ॾिसो कच्छ जे वन्य जीवन अभियारण में सफारी कयो सुर्खाब पखी ॾिसण अहिड़ी शइ जे का कच्छ में हुजण खे भुलिजणु न खपे हिन खां सवाइ मां तव्हांखे कच्छ जो जे को मुख्यु त्योहार आहे जे को ॾिणु आहे नवरात्रि हुनजे बारे में ॿुधायां थी नवरात्रि जे को आहे उहो गुजरात जो मुख्यु ॾिणु आहे ही गुजरात जो मशहूर ऐं लोकप्रिय ॾिणु आहे गुजरात में नवरात्रिअ जे ॾींहंनि में ॾांडिया ऐं गरबनि खे केर बि छॾणु न चाहींदो आहे ही ॾिणु लॻातार ॾह ॾींहं ॾ ॾह ॾींहंनि ताईं मल्हायो वेंदो आहे माण्हू इन्हनि ॾींहंनि में देवीशक्तिअ जी अलॻि अलॻि रुपनि में पूॼा कंदा आहिनि हिन में गुजराती वेशभूषा पाए गरबनि में भाॻु वठी सघिबो आहे हिन ॾिण ते माण्हू अलॻि अलॻि ताम बि खाईंदा आहिनि ही ॾिणु हर साल ऑक्टोबर महीने में मल्हायो वेंदो आहे समय सां गॾु हिननि ॾिणनि में घणेई बदिलाउ आया आहिनि जीअं त जे कॾहिं तव्हां कच्छ जे सफ़ेद रण में ॾिसंदा त टैंट सिटी जे का आहे उहा नएं नमूने ठाही वेई आहे हर दफ़े नएं नएं नमूने ठाही वेंदी आहे हुन में हस्तकला जा नमूना ऐं कच्छ में नवनि कपिड़नि खे बि आस्थानु ॾिनो वियो आहे हिन सां गॾु जे कॾहिं असां नवरात्रि जी ॻाल्हि कयूं त नवरात्रि जे त्योहार में बि ॾिण में बि हाणे वॾो तफ़ावत आयो आहे जीअं त छोकिरियूं नएं नएं नएं नएं अंदाज़ जा चणिया चोली पाएनि थियूं गरबनि जी ताल ऐं धुन में बि घणेई